नमस्ते सर मैं ओम प्रकाश सेवडिया मैं उत्तराखंड से हेलो

हेलो सर आवाज़ नहीं आ रही जी सर मैं ओम प्रकाश सेवटिया बोल रहा हूँ सर मैं उत्तराखंड से ग्वालियर आया हूँ सर सर मैं घूमने के लिए आया हूँ यहाँ ग्वालियर में क्या क्या घूमने के लिए है सर जी सर तो सर आपने तो बहुत जगह बता दी कुछ कम जगहों में स्पेशल जगह कौन कौन सी है वो बता सकते हैं यह सर कहाँ पर हैं यह और सर यहाँ पर खाने में जो कम पैसों में हो क्योंकि हमारे पास पैसे भी कम है तो उसी में काम हो जाए सर मतलब मैं यह जानना चाह रहा हूँ सर कि कम पैसों में कौन सी जगह है वो जहाँ पर खाने पेट भर खाना भी हो जाए और कम पैसों में हमारा काम भी हो जाए जी सर सिटी सेंटर में सर कौन सी जगह जाना होगा सर क्या आप हमारी सहायता करोगे हमें घूमाने में जी ठीक है सर फिर आप बता दीजिए मैं कब आ जाऊँ जी सर तब मैं आपको एक बार और कॉल कर लूँगा सर